वर्तमानमे हमर गुरु छथि परम सन्त डॉक्टर चतुर्भुजजी सहाय हम मद्रास संघसँ जुड़ल छी तऽ कहबै जे अहाँ एहि आध्यात्मिक लाइनमे कोना जुड़ि गेलहुँ तऽ हमर बेटा जे अछि से एक दिन बड्ड बीमार रहै तऽ हम सिमरी गेलहुँ डॉक्टर साहब लगमे डॉक्टर साहब लगमे गेलहुँ तऽ हुनका लग देखलिअनि बृहस्पति दिन रहै बीस पच्चीस आदमी सतसङ्गमे जुटल रहथिन आओर ओ बीस मिनटके धिआनमे सब आदमी लागल रहथिन जहन ओ धिआन समाप्त भऽ गेलनि तऽ फेर हम एक दिन आओर गेलहुँ ईसब चीज देखिकऽ तऽ हम डॉक्टर साहेबके कहलिअनि डॉक्टर साहब हमरा ई चीज बड्ड नीक लागल हम ई आध्यात्मिक लाइनमे हमहूँ जुड़ैलए चाहै छी तऽ हमरा डॉक्टर साहब कहला जे जरूर बिलकुल अहूँ जुड़ि जाउ मन शान्त रहत गुरु ही मार्ग देखबै छथिन बिन गुरुके सब चीज अधूरा छै तऽ हमहूँ एहि आध्यात्मिक लाइनमे जुड़ि गेलहुँ हमरा ई आध्यात्मिक लाइन बड्ड पसन्द अइ भोर उठिके गुरुके धिआनमे लाबिकऽ हम हुनका प्रणाम करै छिअनि आओर साँझमे सुतऽ कालमे अपन गुरुके प्रणाम कऽ कऽ सुतै छिअनि टाइम रहैए तऽ पाँच दस मिनट दै छिअनि नहि रहैए तऽ अपन गुरु महाराजके सिर्फ स्मरण कऽ कऽ सुति जाइ छी